पढ़लहुँ तऽ हमसब किओ सब भाइ बहिन या दीदी ईसब जतेक छलखिन दीदी मौसीसब आदमी लेकिन आइ तक हमसब एजुकेशन लोन किओ आदमी नहि लेलहुँ नहि एहिके बारेमे हमरा सबके कोनो तरहके अनुभव अछि ओना आइ कल्हि सुनै छिए जे जे बच्चा पढ़ऽमे नीक छै गरीबीमे छै ओकरा लेल सरकार बहुत बेबस्था देलखिन हँ ओ अपन एजुकेशन लोन लऽ कऽ भी पढ़ि सकै छथि आगाँ बढ़ि सकै छथि